अगर बुकबल्ड की बात करें कि मुझे सॉरी अगर बुकबल्ड दी गल्ल करचै अस कि अगर में चाह्नां ते ओह् कियां करगा ते में बुक्क आक्खी सकनां कि ओह्दे च महाभारत बड़ी सारी फेमस बुक ऐ महाभारत तुसें पता होना वेद व्यास नै लिखी दी ऐ हैनी ते वेदव्यास नै साढ़ी महाभारत लिखी ते महाभारत दा में तुसेंगी इक ओवर ब्यू देई सकनां कि महाभारत साढ़े त्रेत्ता युग च युध्द होआ हा पांडवें दा कोरवें च ते अगर में तुहानू सनां कि पांडव कौन ते ते कौरव कौन हे तोे एह् भ्राएं ताएं चाचें दे मुड़े ते उंदे बिच्च राज गधध्दी लेई लड़ाई होई ही जिसी महाभारत बोलेआ गेआ ते महाभारत दे बारे च होर सनां ते में तोहानू आक्खां कि महाभारत च छड़े फिक्शन हे अर्जुन हे पैह्लैं पांडव सनांऽ पंज पांडव द हे भ्रा अर्जुन दे भीम हे नकुल हे नकुल दे कन्नैं साढ़ै अपनें युदिष्टर हे ते इक होर उंदा भ्रा हा ते कोरवें दा बड्डा भ्राह् आक्खां ते ओह् हा साढ़ा अपनां दुर्योधन ते साढ़े श्री कृष्ण दे बलराम दे उस युद्ध च ते कन्नैं कन्नैं उंदे कन्नैं भीश्मपितामह हे जेह्ड़े मेन बंदे हे ते द्रोनाचार्य गुरु हे सारेआं दे तु तुसेंगी सनां इस महाभारत च में जिंदा रेही सकनां हा ते कैल्ली ते में अगर होंदा ते में भीश्मपितामह बंदा ते जेह्ड़े पांडवां दे ते कौरवां दे इक किस्म दे दादा हे ओह् ते क्योंकि में इत्थूं दा एह् भीश्मपितामह इस लेई चूज़ कीता क्योंकि उंदे कोल शक्ति ही आशीर्वाद हाकि उनेंगी कोई मारी नी सकदा

में युध्द होन गै नी दिंदा हा क्योंकि युध्द बिच्च बड़ी कैयुअलटी होई ही बड़े बंदे मरे हे किन्ना खून बेहा हा बड़े पापुलेशन घट्ट होई ही ते नुक्सान बड़ा होआ हा मगर में होंदा हा भीश्मपितामह ते मेरे कोल चांस है हा कि में जिंदा रेही सकदा हा में उंदे कोला दा बड्डा हा ते क्योंकि भीश्मपितामह अर्जुन ते सारे पांडव गल्ल सुनदे हे अगर में होंदा हा ते में समझाई ओड़दा हा कि एह् गल्ल गल्त ऐ बटवारा करी लाओ मिली जुलियै रवो कृष्ण बी चांह्दे हे कि लोग मिगली जुलियै रौह्न इयां इयां कुछ लब्भनां नेंई युघध्द करियै कुश लब्भदा नेंई होर अगर में तोआनू आक्खां कि

उनेंगी प्यार कन्नैं समझांदा ते जिन्नें बी होर अग्गें पिच्छें दे लोग हे उंदै कन्नैं मिली जुलियै पत्ती मेलियै जिंदे कन्नैं मतलव सारें च एह् युध्द होया हून सारें गी कट्ठे बठाईयै थोह्ड़ा थोह्ड़ा होर जानकारी दिंदे उनेंगी आखदे भाई एह् चीज़ गल्त ऐ युध्द करनां ते खैर साढ़ी हैं ते महान योेध्दा साढ़े बाद देर दे मित्तर होनें साढ़े जेह्ड़े कन्नें आह्ले यार साढ़े कन्नें आह्ले साढ़े मित्तर होन ओह् बी लास होनां कन्नैं किन्नें जनानियां दे पति मरिये उनें किन्नें बच्चे अनाथ होईये ते बस इयो होंदियां गल्लां महाभारत बड़ी बड्डी ऐ बुक्क साढ़ी ओह्दे च अगर सर्वाईव करगा ते में उऐ चूज़ करगा तुहानू मती बारी सनाया ते में केह् केह् करी सकदा हा ते कियां कियां होई सकदा हा सर्वाईव क्योंकि भीश्मपितामह कोल शक्ति ऐही आपूं बी करी सकदे हे कोई नी मारी सकदा ते ओही मतलव कि बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ऐ इन्नी अगर बड्डी गल्ल महाभारत जित्थें इन्नैें बड्डे भगवान जित्थें आई दे हे उत्थें बचनां ते अपनें आप कोला दा होनां चाही दा कि कोई मारी सकग सर्वाईव करनें आस्तै में आखदा में पुन्न करगा जियां विश्वथामा नै गल्ती करी ओड़ी बिच्च जदूं द्रोपती दा ओह् होआ दा हा वस्त्रहरण होआ दा हा ते उस मौकै में उसी रोकी सकदा हा क्योंकि भीश्मपितामह उत्थें में उसी रोकी सकदा हा में उनेंगी सज़ा देई सकदा हा ते एह् गल्ल होंदी नी युध्द होंदा नी लोग मरदे नी एह् बी नी मरदे अस बची सकदे हे सारें कोला दा बड्डा रिज़न इयो ऐ कि बचा सकदे हे मज़े कन्नैं होर अगर आक्खो कि अगर आक्खेआ कि युध्द होई बी जंदा ते ओह्दे बिच्च मेरे कोल ऑपशन हा कि में मज़े कन्नै गीता बी अगर में तुहानू आक्खां कि सर्वाईव करना हा ते बंदे मज़े कन्नैं सर्वाईव करी सकदे हे क्योंकि भविष्ण नै सारा ज्ञान देई ओड़े दा उत्थें ते इयै मेरा रिज़न हा में तोआनू सनाई ओड़ेआ कियां कियां में बची सकदा हा कियां कियां में चीज़ां करदा ते लोकी बी बचदे अग्गैं पिच्छें शांति होंदी मुश्किल नेंई होंदी लोकें गी होर बी अगर दिक्खेआ जा ते ताकतबर बल्ड कप ते होए विश्वकप पॉवरफुल्ल उऐ में चूज़ किता उंदे कोल शक्तियं हां में तुसेंगी सनाई ओड़ेआ कि अपनें असें